ہلو بھیّا کہاں تک آئے بھیّا آپ میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں کدھر گئے آپ بولیے آپ اتنی دور کیا ضرورت تھی بھائی جانے کی ڈھائی کلو میٹر آگے چلے گئے آپ آپ لوکیشن نہیں دیکھے آپ لوکیشن دیکھ کے آنا چاہیے نا آپ اب میرے کو لیٹ ہو رہا ہے میرے کو جانے کا ہے کیسا کرنا ہے بولو اب آپ میٹنگ کے لیے جانا ہے میٹنگ کے لیے لیٹ ہو رہا ہے میرے کو آپ ایک کام کیجیے آپ آپ آنے میں اور تاخیر ہو رہی آنے میں اور دیر ہو رہی آپ کو لہٰذا آپ برائے مہربانی آپ کینسل کر دیجیے تھینک یو ویری مچ